केंस आनी कातीची जतनाय घेवपा खातीर सैमीक आनी पारंपारीक घरग घरगुती उपाय गांवांनी खूब लोकप्रिय आसात आधुनीक प्रसार प्र प्रसा धानापरस हे उपाय जड चड सैमीक आनी भायले भलायकेक बरें आशिल्ल्यान पिळग पिळग्यांनी पिळग्यांक वापरतात ह्या उपायान था थाळवी पद्दत वनस्पती उपाय आनी घरगती सहज मेळपी पदार्थ हाचो आसपा जाता हे उपाय सकयल तपशील दिल्ले आसात केंसाची जतनाय घेवपाची घरगती उपाय हाता हातांत तयार केल्ले नाल्लाचे तेल काडी कडी पानां आमला हिबी कस फुला नाल नाल्ल्याच्या तेलांत उकडून थंड केल्यार उपरांत केंसाचे लावची फायदो केंस मु आनी घट जातात समस्या पासून सुटका मेळपाची मेळ मेळोवपी इमरी आनी मेथीची पेस्ट उपाय आमला वांटून मेथी पिठो घालून पेस्ट करून केंसाचेर लावचो फायदो केंस वचप उणें करता केंस चकचकीत करता तीन दही आनी म्होंव वापरात उपाय दही आनी म्होंव घालून केंसाचे मेळ्यान रावचे आनी तीच मिनटां उपरांत धुवचे फायदो केंसाक पोशण दिता आनी सुक सुकेंपण उणी करतात चार तां ताणाची च्या लिंबू पण अर्क उपाय हर्ब हर्बल च्या उदकांत उकडून त्या उदकाचो वापर केंस धुवपाक फायदो केंसाची वाड आनी सैमीक वास वा वाडयता पांच शिककाय आनी री रिता पावडर उपाय शिकायी रिटा आमला पिठो उदकांत भिजोवपाक ताचो वापर करून पोस्ट तयार करचो फायदो सेमीक निवळ करपी म्हणून केस निवळ दवरतात सो निमाचो निम्माचो रोस उपाय निम्माची पानां उकडून त्या उदकांत धुवचे पायदो होडू उणो करतात चिळची कात शांत करतात सात हळद आनी दूद उपाय हळद आनी दूद भरपू भरसून केंसाच्या मां वेळान लावचे फायदो केंसाची मां पोशक आसतात आनी केस लाम जातात कातीची जतनाय घेवपाक घरगती उपाय एक बेसन आनी हळद फेस पॅक उपाय चिचें पीठ ताण्याचें पीठ हळद दही आनी लिंबाचो रोस मिक्स करून तोंडा लावचो पायतो कात उजवाड दिता चमकान उणें करतात दोन इमलीचो रोस आनी म्होंग उपाय आम आंबाळाचो रोस आनी म्होंव भरसून कतीचे लावचो फायदो कारतीक सैमीक चकचकीत पुराय मेळटा तीन गुलाब जल आनी मूताना माटी पाळ मुतना मुडी आनी गुलाबाचें उदक घालून फेस पॅक तयार करचो फायदो खातीचे चड तेल काडून उडयता पुरळ आनी करतात चार इलो जेल एलो जेल उपाय एलोवेरा जॅल सरळ कातीचेर लावचो फायदो कात थंड करता सुकेपणां उणी करतात पांच साकर आनी लिंबू क्रॅब सा उपाय साकर आनी लिंबाच्या रसाच्या मिश्रणांत कात घासून घेवची फायदो मेल्ली कात काडून कात मोव करतात सो दुदाची मलाई उपाय दुदाची मलाई कातीचेर लावची आनी हळ हळू मारिश करची फायदो कात डायड्रेट उरता आनी सुकेंपण उणी जाता